हाँ हमारा धर्म जो है वह समुदायिक सेवा का समुदायिक सेवा के लिए अगर सरकर्ता है मेरा जो धर्म है वह कहता है कि अपने खाने से अपने जीने से ही नहीं होता है समाज को भी देखना है और समाज एक मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है समाज को यदि वह समाज में मिल करके नहीं रहेगा समाज को यदि ऊ नहीं देखेगा अपने आपको देखेगा तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है वह एक सामाजिक प्राणी नहीं कहला सकता है उसमें लिखा है कि यही पशु प्रवृति है जो आप आप ही चरे मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे ये रणधी देवजी का कहना है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य और पशु में यही अंतर है पाश्विक जीवन जो जीने वाला है वह केवल स्वार्थ में लिप्त रहता है केवल अपने लिए जीता है अपने खान पान रहन सहन के लिए वो जीता है दूसरों इतना तक कि अपने उस व्यक्ति को अपने माता पिता और सगे सम्बन्धी से भी मतलब वो नहीं रखता है वह अपने पिष्ट पोषण में अपने उलर्व पोषण में लगा रहता है और दूसरे को नहीं देखता है लेकिन मेरा जो धर्म है वह सामुदायिक सेवा के बारे में सिखाता है कि आप अपने भी खाएँ और दूसरे को भी खिलाएँ तब ही जो है ये सच्चे मानव कहलाने का अधिकारी बन सकते हैं और यह जीवन में मनुष्य के लिए हमेशा जब भी चौबीस घंटे के अन्दर जब भी जो है अवसर मिले तो चाहे वह रात हो या दिन हो जैसे हम देखते हैं कोई भी कोई व्यक्ति पर्व का समय है और उसको पर्व के समय में कपड़ा नहीं है गरीब है उसके पास कपड़ा नहीं है तो हमें एक हमारा समुदाय जो है वह एक सामूहिक विचार बना करके सामूहिक वेद व्यवहार बना करके वो वैसे लोगों को कपड़ा प्रदान करता है चूँकि मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है परमात्मा कहीं और नहीं है वह एक हमारी हमारे शरीर में मेरी आत्मा है और दूसरे के शरीर में जो दूसरी आत्मा है वो है परमात्मा है आ नहीं तो आत्मा मने अपने अन्दर जो है वह आत्मा है और दूसरे पर के अन्दर यानी दूसरे के अन्दर जो आत्मा है उसी को नाम परमात्मा है तो ऐसा जो समझने वाला व्यक्ति है वो ही जो है से परमार्थ धर्म धर्म कर सकता है परमार्थ कर सकता है नहीं तो उपकार कर सकता है और नहीं तो स्वयं ऐसा भी व्यक्ति है जो परमार्थ क्या करेगा वह अपने आपको अपने आपको भी वह जीवित माने सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाता है जैसे गलत नशा का सेवन करना गलत व्यवहार का का मने आ सेवन करना उससे क्या होता है कि उसको समझाने पर भी कहता है कि जब तक जिंदगी है तब जो अच्छे से जी लें ऐसा समझ करके संकुचित और कुंठित विचार को ले करके जीने वाला व्यक्ति काफी दिन तक नहीं जी पाता है यानी अपने उम्र को भी पूरा नहीं कर पाता है और वो क्या समाज की क्या सेवा करेगा वो अपनी सेवा खुद नै कर पाता वह एक पर धरती पर एक भार स्वरुप है और वह जो है से आ अपने आपको नहीं समझ पाता है तो ये जो है से हम जो अच्छे विचार के लोग हैं जो सोचते हैं कि लिव हैं लेट लिव जिओ और जीने दो अपने भी जीना है और दूसरे को भी जिआना है चूँकि हम जिएँगे तभी तो दूसरे को जिलाएँगे जब हम अपने को नहीं जिएँगे तो हम दूसरे को कैसे जिला पाएँगे दूसरे हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप दूसरे को कैसे उठा करके कहीं कोई आदमी गिर गिया है आएँ कभी कैसे होता है कि स्वयं की सेवा करना कोई होता है सामूहिक सेवा करना जैसे मान के चलिए कोई पेड़ गिर गया रास्ते पर तो अकेले से हट सकता है उसके लिए हम समुदाय की जरुरत होगी कहीं मान के चलिए बाढ़ बाढ आ गई है उसमें अकेले की जरुरत नहीं हो अकेले से नहीं वो परमार्थ होगा उसके लिए हम समुदाय की जरुरत होगी सामूहिक रूप से हम उसका मने हम क्या करते उपकार कर सकते हैं सामूहिक रूप से हम उसका जो है से समस्या का निदान कर सकते हैं तो कुछ जो है जैसे कोई ये अकेला व्यक्ति कोई गिर गया हम उसको उठा करके होस्पिटल पहुँचा सकते हैं हम उसके दवा दारु कर सकते हैं हम उसको कुछ खिला पिला सकते हैं तो एक जो है से व्यक्तिगत रूप से हम कर सकते हैं लेकिन जहाँ पत्र मास लेवल पर है समूह लेवल पर है दस बीस की संख्या है तो वहाँ तो हम अकेले नहीं कर सकते वहाँ तो हमें समूह की आवश्कयता होती है तो ऐसे करके हम समाज को समुदाय के रूप से समुदाय के ले करके हम उसकी सेवा कर सकते हैं और हमारा समाज जो है इस तरह से करते करते आया है इसीलिए हमारा जो भारत वर्ष है इसी परमार्थ और सेवा के कारण शांति का एक दूत है शांति का प्रतीक है अन्य जगह जो है है धन है बल है बुद्धि है विवेक है लेकिन ये शांति नहीं है और जगह और जगह पर शांति नहीं है हमारे यहाँ यही परमार्थ की जो भावना है जो आदमी स्वयं खा करके जितना आनंदित नहीं होता है परमार्थी लोग दूसरे को खिला करके आनंदित होता है तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है हमारे यहाँ का एक व्यवहार है विचार है जो जोकि अपने एक शाम साहनी जाएगा अपने यदि व्यवस्था नहीं है तो अपना खाना दूसरे को दे करके खिला करके और उतना ही आनंद का अनुभव करता है जितना दूसरे को अपने खाने से होता है इस तरह से हमारे यहाँ जो है से अपने और दूसरे दोनों को जो है से मानव का जीवन ही मिला है परमार्थ करने के लिए मानव का जीवन केवल खा करके सो खा करके सोने के लिए नहीं मिला है और मनुष्य का जीवन जो है जब तक है और ये दस हजार जोनी जो मनुष्य का मनुष्य का मिला है और उसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यानी हमारे भारत भूमि में जे सनातन धर्म का जो भारत भूमि है इस भारत भूमि में जनमने के जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरस तरसते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो और ये भारतवर्ष क्यों है इसलिए कि हमारे भारतवर्ष में छः ऋतु है और छः ऋतु किसी भी देश में नहीं है भारतवर्ष क्यों भारत में छः ऋतु क्यों होता है इसका कारण क्या है सूर्य के सात अश्व हैं सात अश्व में जो सात अश्व सात किरण हैं जो भरत नाम का जो किरण है वो केवल भारतवर्ष में पड़ता है इसीलिए इसका नाम भारत है और छः ऋतु इसीलिए होता है अन्यथा छः ऋतु कहीं नहीं होता है ये भरत नाम का जो किरण है वह केवल भारत का जो विशाल देश है उसी पर पड़ता है उसका किरण बाद बाकि छः किरण और देश अन्य देशों पर पड़ता है कहीं छः महीना रात होता है छः महीना दिन होता है लेकिन मेरे यहाँ छः ऋतु होता है वह छः ऋतु कौन है जो चैत और छः और छः ऋतु में बारह महीने है छः ऋतु में बारह महीने कौन कौन है चैत्र वैसाख बसंत अहे ऋतु जेष्ठ आसाढ़ की ग्रीष्म गई सावन भादौ है वर्षा ऋतू सरदा सुहाई आगहन पूस इस तरह से दो दो महीने का एक ऋतु हमारे यहाँ होता है और सभी ऋतु अपने आप में बहुत ही जैसे आनंददायक होता है बहुत ही तो तो इस तरह से हमारे देश के जैसा और कहीं कोई केस नहीं है और हमारे इसी तरह से हमारे यहाँ कहा की संस्कृति है व्यवहार है विचार है उसको किसी अन्य देश में इस तरह का नहीं है धन संपत्ति जितना भी हो हमारे यहाँ है बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद लिया जाता है और उनसे जो है से आशीर्वाद लेने से क्या होता है हमारे यहाँ ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक जीते थे इसीलिए तपस्या करते थे और और जगह जो है जैसे वैज्ञानिक जुग वैज्ञानिक जुग में लोग चलता है विज्ञान को ही सब कुछ मानता है लेकिन विज्ञान भी किससे निकला है हमारे सनातन धर्म से निकला है हमारी संस्कृति से ही विज्ञान निकला है जिसके कारण यह जो हमारा जो है समुदाय